भारतीय समाज में धर्म का यह महत्व है कि एक दूसरे के संपर्क में रहें एवं एक दूसरे से अपने व्यव्हार अच्छे रहे रखें क्योंकि एक दूसरे से व्यव्हार अच्छे रखने पर हर व्यक्ति हर मुसीबत में काम आ सकता है इसलिए हमको अपने भारतीय समाज से मिलजुलकर रहना चाहिए हर व्यक्ति को हर व्यक्ति को उसके उपदेश और किसी भी धर्म के चुनाव करने का अधिकार है सरकार सरकार के पक्ष में यह या किसी के धर्म में के खिलाफ़ भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि धर्म के खिलाफ़ भेदभाव करना एक ए धर्म के खिलाफ़ समाज में एकता की भावना पैदा करता है समाज में कल्याण के प्रमुख स्थान को देकर समाज को एकीकरण की में बढ़ोतरी करता है तथा साथ ही सामाजिक मूल्यों के महत्व को भी स्पष्ट करता है मैंने बताया है कि जो लोग धर्म के बिश्वास करते हैं उन सभी लोगों को धर्म एकता के एक एक सूत्र में प्रेरित होता है धर्म को आम तौर पर एक सामाजिक संस्था भी माना जाता है जो कि समाज में कई कार्य करता है जैसे समुदाय की भावना प्रदान करना नेतृत्व के मूल को स्थापित करना लोगों को अनेकों इतिहास और संस्कृति के बारे में सिखाना यही हमारे धर्म में है यह जीवन में संकट की स्थिति के क़रीब आने आने और लोगों को संविधानों करने क में मदद करता है तर्क ने दिया है कि धर्म मानव जीवन को इस हद तक अर्थ देता है कि जिसके जीवन में कठिनाईयों में फँसे लोग को राहत देने के रूप में चुनौती किया जाता है किसी भी दे किसी भी देश की रक्षा को प्रगति देश की एकता और अखंडता पर निर्भर करती है हमारे देश में जब एक उच्च स्तर पर राष्ट्रीय भावना नहीं होती तब तक राष्ट्रीय एकता भी नहीं होती भारत देश में बनाने के लिए बनाए रखने की ज़रूरत पड़ती है यह हमारा यह हमारा भारतीय समाज में धर्म का रौल है